ہاں جی اولا ہاں میں علی بولتا ہوں ڈیڑھ گھنٹے پہلے میں نے ایک ٹیکسی بک کی تھی آپ کے یھاں سے جس بندے سے میری بات ہوئی اس نے پندرہ منٹ میں آنے کے لیے بولا تھا بٹ ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا وہ بندہ آیا ہی نہیں ہاں تو ابھی میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے ایک کام کرو یہ رائڈ کینسل کر دو اب مت بھیجو بندے کو میں نے بندوبست کرلیا ہے اپنا نہیں پر میں ڈیڑھ گھنٹے سے ایک گھنٹے تک میں وہیں کھڑا رہا نا آپ کا بندہ آیا ہی نہیں اچھا نہیں آسکتا یا کوئی پرابلم ہوگئی بیچ میں اس کو فون کرنا چاہیے نا کم سے کم میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور وہ آ ہی نہیں رہا ہے آپ کینسل کر دو یہ رائڈ میں میرا بندوبست ہو گیا ہے ابھی مجھے ٹیکسی کی ضرورت ںہیں ہے ٹھیک ہے اوکے بائی